नंगौ गेलेनाया समाज आरो हारिमुआव गोबां बिफाव दङ

साननो थाङोबा जोंनि जायगायाव फेमास स्पर्ट्सआनो जाहैबाय माने बयबो मोजां मोननाय एबा बयबो गेलेग्रा स्पर्ट्सआनो जाहैबाय स्पेसियेलि जोंहा फुटबलआ बिराद मुंदांखा आरो भलिबलआ जोबोद मुंदांखा दा जोंनि हालामाव जों नुनो मोनो जे फ्राय गासैबो गामियावनो एबा गासैबो दाब दाब जायगायावनो बयबो फुटबलखौ गेलेयो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम जों नुनो मोनो जे फुटबलखौ फ्राय बयबो गेलेयो दा सिगांनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनबोदों जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय स्टेट आरो नेसनेल लेभेलआव बाहागो लानो हानाय गेलेगिरिफोरखौ माखासे मुंदांखा गेलेगिरिफोरानो जादों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जेरै जोंहा हलिचरन नार्जारी आदा दङ फुटबल गेलेगिरि बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा इण्डियान नेसनेल टीमखौबो सिनिय'र मेन्स नेसनेल टीमखौबो रिप्रेजेन्ट खालामहैनो हादों आरो जोंहा व'मेन्स जुनिय'र आरो सिनिय'रआव दा सिगांहाय जुनियारआव अपुर्ना नार्जारी आरो उनावहाय बिथांजोआनो सिनिय'र व'मेन्स टीमावबो दा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ बे मोननै फुटबलनि अनगायै एबा भलिबलनि अनगायैबो ना भलिबलावबो बिदि नेसनेल गेलेनो हानाय जों आंनि नोजोराव दा नुथ'वाखै किन्तु जोंनि हालामनिफ्राय मोजां मोजां गेलेगिरिफोरा बे स्टेट लेभेल चेम्पिय'नशिपफोराव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा जोङो बक्सिं आर्चारि आरो माखासे मार्सोल आर्ट्स गेलेमु आयदाफोरावबो बाहागो लानाय नेसनेल इन्टार्नेसनेल लेभेलाव बाहागो लानानै मेडेल मोनबोनो हानायफोरखौ जोङो नुनो मोनबोबाय दङ दा दायो गेलेनाया जोंनि समाजाव गोबां बे बिफावखौ होयो जेरै दा सेथियावनो जाहैबाय गाव गावनि हेल्थनि थाखाय फिटनेसनि थाखाय जोबोद गोनांथि दा जों खेला गेलेबाय थायोबा एबा पार्टिसिपेट खालामोबा जोङो जोंनि मेन्टेल आरो फिजिकेल जे हेल्थ बेखौ जोङो गोख्रोङै जोङो लाखिनो हायो आरो दा जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय माखासे लाइमोनफोरनि गेजेराव गाज्रि हुदा सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय दं बेफोरो जाहैबाय एडिक्स'न मबाइल एडिक्स'न आरो ड्राग एडिक्स'न दा बे मबाइल आरो ड्राग एडिक्स'न आव बांसिन गब'नानै थानायनि थाखाय बिथांमोना जे गेलेमु आयदा एबा गेलेनाय हुदाखौ बिथांमोना खमायलांनायनि जाहोनावनो दा बैफोर गाज्रि आखुफोरा बाहागो लानायखौ एबा बैफोर गाज्रि आखुफोरा लाइमोनफोरनि गोसोआव जायगा लानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो बयबो बे गेलेमु आयदायाव गोसो होनांगौ बाहागो लानांगौ नङाब्ला जोंनि लाइमोनफोरा एबा जोंनि मेन्टेल आरो फिजिकेल हेल्थआ गोख्रोङै थानाय नङा